हैलो आं जी मैम जी अं'ऊ थुआढ़े स्कूलै दी स्टूडेंट ऐं में थुआढ़े स्कूल दा दसमीं कीती ही अग्गें तुस मिगी सनाओ अं'ऊ केह्दे बिच अपना करियर बनाई सकनी ते केह्ड़े सब्जैक्ट रक्खांऽ आं आं अच्छा ते स्कूल एह्दे च साढ़ी केह् केह् मदद करी सकदा भला अच्छा अच्छा अं अं अच्छा ते स्कूल अगर में नान मेडिकल रक्खना चांह ते साढ़े स्कूल ऐ नी ते पूरा स्टॉफ ऐ नी साढ़े स्कूल आं ते लेकिन इंया ते बस आर्टस सब्जैक्ट ठीक लगदा ते आर्ट सब्जैक्ट अस बेचारे हिस्ट्री रक्खी सकदे ऐनी तां की पुरानी चीज़ां असेंगी पता लगदियां न ओह्दे च इं'या भी मेरा जादै इंटरस्ट ऐ ते मिगी लगदा असें आर्टस रक्खना चाहिदा आं अच्छा अं चलो कोई निं थुआढ़ा बड़ा शुक्रिया तुसें मिगी गाईड कीता ते बड़ी परेशानी होआ दी ही अग्गें केह् रक्खेआ जा चलो चलो ठीक ऐ तां ओके जी ठीक ऐ